میں نے پچھلے سال گرمیوں گرمیوں کے آغاز میں ایک نیا ایئر کولر خریدا تھا کیونکہ پرانے کولر کی کارگرردگی خراب ہو چکی تھی میں نے ایک مشہور برانڈ کا کولر خریدا تھا بہتر ٹھنڈک حاصل ہو اور گرمیوں میں سکون میسر آئے ابتدا میں کولر نے نسبتً بہتر کام کیا لیکن چند ہی ہفتوں میں اس کی کارگرردگی میں واضح کمی آ گئی سب سے پہلے مسئلہ پانی کے ذخیرے سے شروع ہوا پانی کا ٹینک بہت جلدی خالی ہو جاتا تھا اور مجھے دن میں کئی بار اسے بھرنا پڑتا تھا جو کہ خاصا پریشان کرتا تھا اس کے بعد کوئی کولر کی موٹر سے بہت زیادہ آواز آنا شروع ہو گئی